असां कैब लाइ जेकी पिक अप लोकेशन विधी हुई उहा रौंग आहे ऐं इन लाइ ऐं ड्राइवर बि लेट आहे ऐं असांखे तकिड़ो स्टेशन ते पहुचणो आहे इन करे कृपया असांजी जेकी बुक कयलु कैब आहे हुन खे तव्हां कैंसल कयो